اردو زبان جو ہماری مادری زبان ہے نا جس پر ہمیں فخر و ناز ہے یہ زبان جو ہے جب سے یہ پیدا ہوئی ہے نا اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی اس کے اندر شاعری اور ادب داخل ہو چکا تھا شاعری کے لیے ہمارے ملک میں یوں تو بہت ساری زبانیں ہیں جیسے ہندی ہے انگریزی ہے پنجابی ہے گجراتی ہے بنگالی ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں بلکہ آپ بھی جانتے ہی ہوں گے جب بات شاعری کی آتی ہے تو سب سے زیادہ اردو زبان کو یاد کیا جاتا ہے کیوں کہ یہ زبان اتنی پیاری ہے اور اتنی اچھی ہے کہ بس میں کیا بتاؤں اردو میں شاعری کا مزہ ہی الگ ہے اسی طرح دیگر فنون کے لیے جیسے نثر ہے جیسے محاورے ہیں جیسے ابلاغ ہے جیسے خطوط ہے جیسے میڈیا ہے وغیرہ وغیرہ ان تمام شکلوں کے لیے بھی اردو زبان بہت اچھی طرح استعمال ہو رہی ہے لیکن شاعری اور اردو ادب کے اظہار کے لیے اردو زبان بہت عمدہ اور ممتاز پلیٹ فارم ہے